मुंहिंजो यादगारु अनुभव उहो आहे जॾहिं मां पंहिंजी फर्स्ट पेंटिंग लाइ मूंखे प्राइज़ मिलियो हुओ पंहिंजे स्कूल में ऐं मुंहिंजी प्रिंसिपल मुंहिंजी ॾाढी साराह कई हुई उहो ॾींहुं मां अॼु ताईं कोन विसिरी सघंदी आहियां छोकी हुन टीचर ई मूंखे प्रोत्साहित कयो ऐं मुं मुंहिंजी ॾाढी साराह कई त मां अॼु एतिरी पेंटिंग करे रही आहियां अगरि मूंखे हू पहिरें ॾींहं ते ई डाउन करे छॾे हा या प्राइज़ ॾियण जे टाइम मूंखे कुझु अहिड़ो बुरो शब्द चईं छॾे हा ऐं मुंहिंजो उत्साह कोन वधाए हा मुंहिंजो मनु कोन वधाए हा त मां अॼु ताईं एतिरो कोन वधी सघे हा शायदि उते ई टुटी करे वरी कोन करे सघां पर हुन मुंहिंजो हेतिरो सुठी तरह मू सां ॻाल्हाईं ऐं मुंहिंजो हेतिरो मनु वधायईं की मां अॼु ताईं पंहिंजो कमु वधाईंदी रही आहियां ऐं कुझु न कुझु नयों पेंटिंग नए नए तरीक़े जी सिखी रही आहियां ऐं अॼु एतिरे मुक़ाम ते पहुची आहियां